अहाँके क्षेत्र छात्रमे ढेरी प्रोग्राम विषय पढ़ैत छै जेनाकि हो गेलै इन्जिनियरिंग ढेरी बच्चा एनि इन्जिनियरिंग पढ़ै छै विज्ञान आरो गणित जे दसमामे लै छै विषय ओकर बादे इन्जिनियरिंग पढ़य ले जाइ छै प्रौद्योगिकी हो गेलौँ ओहिमे ढेरी आदमी काम करय ले जाइ छै विज्ञान इन्जिनियरिंग कॉलेज हो गेलौँ पूर्णियाँमे भऽ गेलौँ विद्या विहार इन्जिनियरिंग कॉलेज हो गेलौँ डिप्लोमा कॉलेज हो गेलौँ बिहार पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक र कॉलेज हो गेलौँ इन्टर मरङ्गा र कॉलेज हो गेलौँ विद्या विहार मने कि ढेरी यहाँ बच्चा नि पढ़ै भी छै ढेरी कमाइयौ चलौ जाइ छै यहाँ ढेरी इन्जिनियरिंग गणित पढ़ि पढ़ि एकदम विद्वान हो गेलो छै इन्जिनियरिंग भी पढ़लासँ ढेरी आदमी इन्जिनियरिंग पढ़यसँ ओकरा समझाओ मे नहि अबै छै लेकिन बहुते बच्चा नि पढ़ि पढ़ि इन्जिनियरिंग पास करिके देश विदेशमे गेलो छै एना मतलबकि ढेरी बच्चा छै मतलब एहिना शिक्षा र जे शिक्षा र जे परसेन्टेज मतलब शिक्षा एने बहुत बढ़िआँ मिलि रहलो छै इन्जिनियर यहाँ ज्यादे छै गणित पढ़ै सभमे गणिते लै छै बच्चा जे कि आगू चलिके इन्जिनियरिंग करय पड़ै ओकर बाद फिर विज्ञान भी साइन्स भी इन्जिनियर ही आबै छै एकरेसँ साइन्स बनैए इन्जिनियर ही आगू चलिके कम्प्यूटर साइन्स कम्प्यूटर चलाइ जे मैकेनिकल गाड़ी उड़ी बनाइ जेहिसभ इन्जियरिंगमे अबैए एहिना मनेकि सभबच्चा नि पढ़ै छै बहुतो अब जकरो भङ्गठि गेलौँ जकरो नही अबै छौँ जाहिसँ मन भङ्गठि गेलौँ ओकरा पैसा कमाय पिछु पड़ि गेलौँ जकरो माय बाप पूरा गरीब रहलौँ तऽ ओकरो वास्ते सरकार व्यवस्था बनेलो छै लेकिन ओकरा जानकारिए नहि छै कि इहो व्यवस्था होइ छै एहिना एहिना होइ छै बच्चाके पढ़ाबय पड़ै लोन तोन लऽ के छात्रवृत्तिओ मिलै छै ढेरी प्रकार रे लेकिन बच्चा एन्ने ओन्ने खर्चा करि दै छै इन्जिनियरिंगमे एकदम हाइ फाइ पैसा लगै छै लेकिन सरकार दै छै चार लाख लोन यहो नहि जे नहि छै तऽ मतलब ढेरी नहि जानकारिए नहि रखै छै लेकिन बहुत आदमी जानकारी रखै छै जे गरीबो रहै छै ओहो पढ़ाय दै छै जे अमीर रहै छै एकदम बढ़िआँ प्राइवेटो कॉलेजमे पढ़ाय दै छै इन्जिनियरिंग बच्चाके करबाइ जे मनेकि बहुते प्रकार रऽ पढ़ाइ होइ छै एहिना मति विज्ञान रऽ भी पूरा पढ़ाइ होइ छै